योग करयसँ शरीर स्वच्छ रहै छै अच्छा रहै छै योगसभ इंसानके करयके चाही योग करनेसँ एमारी बेमारी दूर रहै छै योगसँ शरीरकेँ फाइदा मिलै छै शरीर बढ़िआँ रहै छै योग करयसँ योग सभ इंसानकेँ करयके चाही योग बढ़िआँ चीज छियै योग करनेसँ योग करयसँ शरीर स्वच्छ रहै छै योगसभ इंसानकेँ करयके चाही योग बढ़िआँ चीज छियै योगसँ योग करनेसँ शरीर तन्दुरुस्त रहै छै योग सुबह शाम होयके चाही योगसँ बहुत ही फाइदा शरीरकेँ छै योग सभ इंसानकेँ करयके चाही योग बहुत ही बढ़िआँ चीज छियै योगसँ शरीर स्वच्छ रहै छै बढ़िआँ रहै छै योग इंस योग सभ इंसानकेँ करयके चाही योग करयसँ शरीर स्वच्छ रहै छै योग फाइदावला ही चीज छियै योगसँ आओर योग सभ इंसानकेँ करयके चाही योगसँ फाइदा ही छै योगाके प्रयोग करयसँ योग स्वास्थ्यके लिए बढ़िआँ चीज छियै योग करयसँ शरीर ठीक ठाक रहै छै योग बूढ़ा बूढ़ जवान सभकेँ करना करयके चाही योग करयसँ कोनो बेमारी उमारी जल्दी नहि प्रवे नहि लागै छै योग करै योग बढ़िएँ चीज छियै योगसँ फाइदा ही छै योग बढ़िआँ चीज छियै योग योग करयसँ सभ इंसानकेँ फाइदा ही हेतै योग

बढ़िआँ चीज छियै